हेलो सर क्या मेरी बात राजन जी से हो रही है राजन जी मुझे अपने किचन के लिए कुछ सामान आप से बनवाने थे मुझे एक तवा बनवाना था अच्छा तो मुझे एक अच्छा तवा चाहिए लेकिन बहुत भारी नहीं चाहिए इस लिए आप कोशिश कीजिएगा कि वो थोड़ा हल्का रहे नहीं वैसे देखने जैसी कोई बात नहीं है मुझे लगा मैंने सुना है कि आप के यहाँ बनाया हुआ सामान ज़्यादा ही अच्छा मिलता है इस लिए मैं चाहती हूँ कि आप बना कर ही दे दें अच्छा तो मुझे बनाया हुआ ही चाहिए वैसे अगर रेडीमेड भी अच्छा है तो आप मुझे वो भी भिजवा सकते हैं देख लूँगी कि कैसा है या फिर क्या मैं आप के शॉप में आ सकती हूँ और मुझे एक कुल्हाड़ी भी बनवानी थी क्या वो भी रेडीमेड मिलेगी ठीक है तो फिर कुल्हाड़ी तो बनवानी ही है लेकिन ये भी आप ज़्यादा भारी मत लीजिएगा लगभग बहुत से बहुत एक से डेढ़ किलो का ही होना चाहिए ठीक है उतने से कोई प्रॉब्लम नहीं है एक्चुअली गैस का इंडक्शन पर भारी तवा रखने में प्रॉब्लम आता है वो जल्दी हीट आता है और जल्दी खाना भी नहीं बन पाता है और इंडक्शन की ये प्रॉब्लम ज़्यादा आती है इस लिए मैं चाहती थी कि थोड़ा हल्का ही हो हाँ मतलब गैस पर तो एक बार उसको यूज़ किया भी जा सकता है क्योंकि उस में हम लोग हीट काफ़ी हद तक बढ़ा सकते है पर इंडक्शन पर बहुत सारी प्रॉब्लम आती है भार भी बढ़ जाता है ऊपर से वो जल्दी हीट भी नहीं हो पाता है मुझे रेट से कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि अभी तक तो मैंने रेडीमेड ही ख़रीदा है तो वो तो अच्छी ख़ासी महंगी ही मिली है तो आप बता दीजिए कि मेरे बताए गए हिसाब से आप कितने में बना देंगे अच्छा फिर भी ये रेडीमेड तवे से तो काफ़ी ठीक है इस लिए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है वैसे आप मुझे बताइए कि मुझे कितने दिन में तवा मिल जाएगा अच्छा तो आप अपने शॉप का एड्रेस मुझे इसी नंबर पर सेंड कर दीजिए मैं वहाँ आ कर ले लूँगी